हा असांजे गवरमेंट बीमारियुनि तर्फ़ु सुझाग आहे ऐं हर हिकु मेडिकल सेंटर में ऐं हर हिकु क्म्यूनिटी खे ऐं पूरी बीमारीयुनि जे बारे मे उन्हनि सां लड़नि जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि पहिरीं त असांजे स्कूलनि कॉलेजिस में इन बारे में जानकारी ॾिनी वेंदी आहे ऐं उन खां पोइ उन्हनि बीमारीयुनि जा सिमटम्स ॿुधायां वेंदा आहिनि ऐं हुते हुननि बीमारीयुनि खां सुझाग रहण लाइ ऐं उन्हनि खां दूरि रहण लाइ असांजी गवरमेंट इन तर्फ़ जो उहो क़दमु खणे थी जीअं असां टाइम टु टाइम समय समय ते सफायूं इंजेक्शनूं ॿारनि खे पोलियूं ट्रिपल पोलियो बीसीजी अहिड़ा कई टुका ॾिना वञनि था